जनाब मेरे दो दोस्त रौंह्दे जम्मू उ'नेंगी आह्नना हा उधमपुरै ते अम्बफला बिच्चा नि आएयो कियां केह् आखदे नरवाल बिच्चा आएयो नगरोटै बिच्चा क्योंकि उत्थै जाम लग्गा रौंह्दा ऐ बड़ा बड़ा चिर तगर ते जिस बेल्लै उत्थै पुजगे तां फोन करी लैएओ दो दोस्त न राकेश दे संजे उं'दे नंबर लिखी लैओ राकेश दा नंबर सत्तर पंज सौ बारां ते संजे दा नंबर नड़िनुए जीरो त्रीह्